میرے لیے پرندوں کو دیکھنے کا ایک پسندیدہ مقام حل جی ح جہل ہے جو کہ صوبہ سندھ میں واقعہ ہے یہ مقام قدرتی خوبصورتی اور حیاتیاتی تنوع کی وجہ سے نہ صرف بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی مشہور ہے ہل جی جہیل کو ایشیا کی سب سے بڑی پرندوں میں جہیلیوں میں شمار کیا جاتا ہے جہاں پر سال سردیوں کے موسم میں ہزاروں کی تعداد میں محاجرہ پرندے آتے ہیں ان کے فلی موننگو پیلنگ کونچ مختلف اقسام کی طبیقیں اور کئی دیگر نایا پرندے شامل ہیں یہ مقام میرے لبے اس لبے خاص ہے کیونکہ یہاں کا ماحولا نہایت پرسکون اور فطرت سے قریب ہے جب صبح سورج کی پہلی کرن جہیل کے پانی پر پڑتی ہے اور پرندوں کی آوازوں سے فضا بونجتی ہے تو ایک روحانی سا احساس ہوتا ہے وہاں بیٹھ کر پرندوں کو دیکھنا ان کی حرکت پ سکنات کا مشاہدہ کرنا ان اور ان کی پرندوں کی آنکھوں میں پکڑنا ایک نہایت منفرد ترجبہ ہے